हॅलो आवाज येता हां कशें आसा गो एकदम बरें आसा कितलें दीस जाले मुगो उलोवंकूच ना आगो म्हाका म्हाका मयुरान फोन केल्लो मयुरा म्हणटाले की आमी खूब तेंप जालो मेळोकूच ना सो एक पिकनीक ऑर्गनायज करुया काय म्हणून सगळ्याचो गॅट टुगॅदर कसो तुजो कितें विचार हेजेर तें म्हणटाले कि ह्या सॅटडे संडे म्हटल्यार पिकनीक म्हटल्यार तो हे कसो जातलो म्हटल्यार नायट आउट करुया अशें म्हणटा तें कित्याक खूब तेंप जालो न्हू आतां मेळोकूच ना सगळीच जाणां मेळटली म्हणून ते म्हणपाक लागले की आमी एक नायट ऑर्गनायज करुया काय म्हणून ते ग्रूप करतलें खंय तू फ्री आसा जाल्यार तुजो नंबर दिता हांव तेका हय आनी म्हाका सांग तू प्लेसीज मात्शे कितें सजॅशन दी मुगो आमकां की खंय हय म्हाका दिसता फाम केल्लें बरें आसतलें कित्याक आतां बिचार चड हुलोप मारतलो गरमेचे दीस न्हू हय रुम्स आसता तेंचे म्हाका दिसताले की आमी हितून केल्ले चड बरें कशें की खंयचेय फाम ना जाल्यार अशें जे स्टेज आसता पळय तें स्पायस फार्म बीन तशें कितं करपाक मेळटा जाल्यार खूब बरे जातलें कशें आं ओके मागीर तशें जाल्यार बरें जालें मुगो तुका ग्रुपान डिटेल्स घाल तू मयुराक तू मॅसज कर मयुरा सांगतलें बाकिचें कशें हय चलता जातलें आमी पांच सात जाणा तर आसतली न्हूं चड कांय आसची ना हय आनी कशें आसा घरा कडेन सगळें बरें आसा मुगो हय सगळीं बरीं आसा बरें गो तर मागीर मेळ्या आमी ओके चल बरें बाय